जोंनि बर'नि हारिमुवारि फोर्बो होनबाथाइ जोङो बैसागुखौनो बुंनो हायो बैसागुआनो जोंनि बर'फोरनि मोनसे हारिमुवारि फोर्बो बे बैसागुआव जोंनि जोंनि गेजेराव गोबां फोथाइलायनाय मानिलाइनाय दङ बे बैसागु फोर्बोआव उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमो आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरनो बोर होयो जाहाथे बिसोरो जिउआव जाहाथे बिसोरो जिउआव मोजां गियान लानानै गावनि थांखि फारसे दावगालांनो हायो बे बैसागु फोर्बोआवनो गेदेरफोर उन्दैफोर सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' ज' रंजायो मोसायो आरो गामि गामिबो रंजायो बि फोर्बोनि समाव गेदेरफोरखौ जेब्लायबो मान होनो नांगौ अब्लासो जों गियानखौ मोनो बेनिखायनो जोङो बैसागु बैसागु बोथोराव बयबो गेदेरफोरखौ उन्दैफोरा मान सनमान लायो आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरनो गावनि अन्नाय मोजां मोन्नाय सिबिनायखौ जेब्लायबो होयो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि गामियाव बैसागु फोर्बो फालिनाया बयनिबो गेजेराव ज' जयै जानानै थाङो बेनिखायनो बे बैसागु फोर्बोखौ अरायबो जों मोजाङै फालि लांनो नांगौ बे फोर्बोयानो जोंनि जोंनि गेजेराव बे फोर्बोआनो जोंनि गेजेराव बयनिख्रइबो देरसिन फोर्बो होन्नानै जोङो बुंनो हायो